नमस्ते और सैलून खोले हैं क्या के बाल कटवाना है और और कितना लेते हैं अरे यह ना यह ना यह ना यह ना हो कि कटवइले पर यह हो कि हम इतना लेते हैं उतना लेते हैं बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हम इतना हो सकता है बाद में यह करने वह करने लगता है तो क्या हो ऐसी है बात कितना समय लगेगा दस मिनट कितना कौन बार कटी भैया कि एक बार एक घंटे दो घंटे लगी कौन बाल कटी अब ही तो हम सैलून देखना नहीं गए कह रहे है पाँच शैली की वही बात है तो देख लेते हैं हाँ ज़रा काट दो हाँ देखो बढ़िया से काटना वो ही काटना है और कुछ नहीं काटना बाल काटना का तो उतना पैसा किधर लेत हैं ले रहे है और अरे नहीं हमको नहीं और करवाना है ख़ाली हमारा काट दो और हमको नहीं कुछ करवाना है नहीं हमारे बार में मेहंदी बाल हमारे बार में मेहंदी नहीं लगती है हम नहीं लगवा बाल में मेहंदी नहीं लगवाते हैं